अ' हेलौ सोमखोर

माबासोमोन जोंहा न'खरैनो बेरायनो थांनो नागिरदोंमोन गारिसो नांगौमोन बेरायनो थाखाय औ साबा थांगोन औ न'थायाव थांगोन न'थासोआव ओरैनो साबासो गाखो जानाय नांगौ आरो गारिखौ ना

बेरायनायाथ' ओरैनो मानासाव बेरायगोन औ ओरैनो दामफोरा बेसेसो लागोन बायदि बेरायनो जेनेबा गारियाव औ थावफोर सोनांगोन नामा ओमफ्राय औ औ साबा न'खरजोंनो थांगोन इसे गारिखौ हाग्राबारियाव सलायजानाय मोनबा मोजां जागोन आरो ना औ औ हाग्रायाव बेरायहैगोनना एसे बेखायनो आरो ना औ फुंनि न'थासोयाव थांनोसै सौहैनायावनो सौहैनायावनो दसथासो जाखागोन नालाय औ न'खरैनो एसे दामफोरखौ मोजां रायलायबा जागौमोन आरो ना ओरैनो बेसेसो लांगोन भाराखौ औ जानाय लोंनाय थागोन बोसोर गोदाननिनो ना न'खरजों ज'मा बेरायहैनाय औ जेनेबा हाग्रा थागोन आरो ना हाग्रायाव बेरायनाय नालाय एसे अन्थायबारि जायो बेनिखायनो गारिखौ एसे गोब गोब लाबा मोजां जागोन ना अ' थावखौ सोनोसै बिदिबा थाव सोनांगौबा

ओमफ्राय बे गारि लांबा भाराया बेसेसो गोलैगोन बियो अ' नोंगौना औ टेन्सन गैया दे भाराखौथ' जेबो गैया टेन्सन लानांगौ गैया भाराखौ जेखिजाया नों गारिखौल' मोजाङै फिक्स खालामबानो जाबाय ना बेरायनायनि खोथा ना केनसेल खालाम नाङा आरोना खोन्थाहरखाबाय आं नोंखौ गारिखौ आंनो इक्किस थारिकाव नांगौ औ साबा गाखो जानाय जेनेबा साबानि बाराबाबो जेबो नङा ना औ न'थासोआव थांगोन नालाय नोङो आतथासोआव ओंखारबोदो लासै लासैनो नोंबोथ' आदा घन्टासो लागोन नालाय फैनायावनो जागोन दे जायखिजाया बावनाङा आरो ना

अ' नोङो थावखौ सोना लाबोखादो

जागोन दे थाब फैबानो जाबाय नोंबो थाब ओंखारबोबानो जाबाय ना औ नोङाबा गोबाव जाबाथाय जोंहा फैफिन्नायनिबो सम नांगौ जायो ना जों गोजान लामा फैनायाव फैनायाव मोनाबोगोन थांनायावबोथ' टाइम लाखायोआनो नालाय औ दे दे होम्बा फिक्स खालामबाय ना औ दे दे दे लाखिथ'बाय होम्बा ना औ दे